ہمارے علاقے میں کئی قبائلی فنون موجود ہیں جیسے کہ ورگللا وانی گونگلی وغیرہ ان قبائلی فنون میں رنگین رقص رنگین لباس اور موسیقی کا خصوصی مقام ہوتا ہے ان لوگوں نے اپنی ثقافت کی حفاظت کے لیے اپنے فنون کو تربیت دینے اور نسلوں میں منتقل کرنے کی کوششیں کی ہیں